हेलो हेलो जयन्तजी बजै छी हँ कहियौ की हाल समाचार छलैया अहाँके हँ हँ जी हँ आर सभ तऽ बड़ बढ़िऑं यऽ इएह कहियौ एहि बेर जे हमर सभके सरकार यऽ नीतीश कुमार से कहियौ से हमरा सभके तऽ एहि बेर दमखम से छी जे हमसभ नीतीश कुमारके एहिबेर जितैबे करब किए यौ हँ हँ नहि नहि अहाँके ई नहि पता छलै हें तेजस्वी आ नीतीश कुमार एकहि पार्टीमे छलै हँ नहि नहि इएह तऽ बुझबाके छै नहि यौ कनिक सुनियौ तऽ नहि यौ अहाँ ककरा बुझै छलियै हँ एतेक चीज ई जे राजनीति छियै से बुरे आदमीकेँ होइ छै नहि कि बच्चा सभकेँ छी ओ सभ आइ काल्हि जवान भेलै हँ कि हेतै ओकरा सभसे नितीश कुमार तऽ बहुत पुरान छलै हँ हुनका तऽ सभ तरहक ज्ञान छै ओतऽ छलै हँ बी जे पी तऽ छैबे करै ने यौ लेकिन अहाँ जे ई कहियौ नीतीश कुमारके ई कते भ्रष्टाचारमे कते डुबल रहै लेकिन नीतीश कुमार कते आगाँ बढ़ेलखिन रह ई इसकुल सभमे जते भी भेल यऽ टीचर बहाली निकाललखिन तऽ तरह तरहके गामे आइकाल्हि रोड जे देखै छलियै पहिले रहै अहाँके लालुके राजमे ओ सभ तऽ लुटि लेल अछि केकरा बारेमे कहियै तऽ देखियौ ई तऽ छेबे नहि करै युवा नेता छथि

हँ देखियौ हमर सभके मनोदशा जे छलै ने ओहि हिसाबसँ नीतीश सरकार ठीके छलै युवा नेता छियै एकबेर एकरो हेतै तऽ देखबाके छै जे वोट दए कऽ देखियै की होइ छै नहि होइ छै जतेक भी अहाँ तहन तऽ ठीके छलै अहाँके की रखै छलहुँ हँ अहाँके भऽ गेल आब उतरहोके समय भऽ गेल जी जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक छै राखू जय हिन्द